हम चाहते हैं कि किर्केट और ऊपर तक चले हमें किर्केट देखना भी अच्छा लगता है जैसे महिलाएँ भी क्रिकेट खेल खेलें और हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए क्रिकेट किर्केट खेलने का पूरा सुविधा बनाया जाए जिससे महिलाएँ और ऊपर तक किर्केट खेलें और लड़कियों को भी खेलना चाहिए ल किर्केट यह सब उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए जैसे कि क्रिकेट खेलने के लिए उन सबको भी प्रोत्साहित करना चाहिए महिलाओं के लिए भी खेल का मैदान बनाए जाएँ जिसमें महिलाएँ क्रिकेट खेल सकते हैं